جیسا کہ ہم لوگ کو معلوم ہے کہ اُتر پردیش کافی بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے بھی کافی بڑا ہے اور ساتھ ساتھ زیادہ آبادی ہے تو اِس میں پڑھنے والے لوگوں کی بھی آبادیاں بہت زیادہ ہے جیسے کہ تعلیمی مرکز بھی زیادہ سے زیادہ ہے اب اُن تعلیمی مرکز کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اُن پیسوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فنڈنگ اورگنائیزیشنس ہیں وہ اُن میں اہم رول پلے کرتی ہیں کمیونٹی انگیجمنٹ ہو گئی اگر فیملی بیک گراؤنڈ پڑھی لکھی ہے تو وہ گھر میں ہر ایک افراد کو پڑھنے کی پڑھنے پہ توجہ دیتی ہے